हमरा पुस्तक पढ़य मे बड्ड मोन लगय छै जैसे प्रेमचंद्र ओसब के पुस्तक पढ़यमे बड़ा मन लगै छै हमरा सबके इसकुलमे बहुत से किताब के हम ग्रहण कयली हिंदी मे इंग्लिश सबके ग्रहण कयली हमरा पुस्तक पढ़य मे बड मोन लगय छै प्रेमचंद्र के पुस्तक के हम खूब पढ़ली खूब पढ़ली ओहि सबमे बतबै छै कि आपस मे अहाँ सबके की प्रेम छै हमसबके प्रेम मिलाजुला कर रहय के चाही पुस्तक पढ़ला से अहाँ सबके मस्तिष्क बहुत शांत रहै छै पुस्तक एहन चीज छै की हमरा सबके ग्रहण कयला से बहुत सी दुविधाएं की दूर कर दै छै पुस्तक हमनी सबके ज्ञान प्रदान करै छै पुस्तक हमरा सबके विद्वान बनबै छै पुस्तक हमनी सबके विचार धारा के बदलै छै पुस्तक हमनी सबके अनुभव के जानकारी दय छै पुस्तक से ही बहुत सारा ज्ञान हमरा हमनी सब के प्राप्त होइ छै एहि लागी पुस्तक के अध्ययन करल बहुत जरूरी छै हमसब पुस्तक के पढ़य मे बड मोन लगै छै पुस्तक पढ़ला से अहाँके मन के बहुत शांति मिलत पुस्तक ई जरूरी नहि छै की अहाँ ओहि कवि के पढू पुस्तक अहाँके जे भी पुस्तक मिल जाइ यऽ अहाँ ओ पुस्तक के पढू ओ बच्चा के पुस्तक मिल जाय तब प्रेम कथा पर पुस्तक मिल जायत तब समाजवादी पर मिल जायत पुस्तक तब अहाँ कोइ पुस्तक अहाँ के मिल जाय अहाँ ध्यान लगाके ओकरा पढू पुस्तक के ग्रहण कयला से हमेशा मन विचलित ना रहत पुस्तक ग्रहण कयला से बुद्धि हमेशा तंदुरस्त रहत अहाँ प्रेमचंद्र जी के कथा पढू बर नीमन छै पुस्तक पढ़ला से अहाँ के बहुत आनंद मिली पुस्तक एहन चीज है की हमनी सबके एक दूसरा से बतियाबे के लहजा सीखबै छै केकरा से केना बतियाए के चाही एहि से पुस्तक सभ से प्रेम करै छियै पुस्तक पढ़ला से अहाँके ई पता चलत की अहाँके अपना बर भाई से केना बतियाबे के चाही आओर ओहि से तऽ संस्कार भी होइ छै लेकिन पुस्तक के अध्ययन कयला से बहुत ही लोग अच्छा मार्ग पे चलै छै एहि लागी पुस्तक के धारण अध्ययन करल बहुत जरूरी छै पुस्तक के अध्ययन कयला से हमनी सबमे बहुत से परिवर्तन अबै छै पुस्तक ग्रहण कयला से सब आदमी के मस्तिष्क विवेचना आत्म विश्वास इसब बढ़ जाइ छै एहि लागी पुस्तक पढ़ला से बहुत अच्छा हइ अहाँ कोनो पुस्तक ले लू बच्चा के पुस्तक ले लू पढ़ लू ओकरा ध्यान पूर्वक पढू रामायण वला पुस्तक पढू हनुमान चालीसा वला पुस्तक पढू कोनो पुस्तक अहाँ लेके मनसे पढू पुस्तक पढ़ला से हमनी सबके हमरा पुस्तक पढ़ला से बड़ी आनंद मिलै छै